जय झूलेलाल अदेमा टूर्स ट्रैवल्स मां करिश्मा क्रेड़ा पंजे नंबर मां थी ॻाल्हायां काल्ह तव्हांखे पंजे नंबर खां कल्याण स्टेशन ताईं ओला बुक कई हुई जंहिंजा मां पेमैंट करे चुकी हुअमि पर तव्हांजो ड्राइवर लेट अचण जे करे असांजी गाॾी मिस थी वई इन लाइ असांखे पैसा वापसि कयो